ہاں میں نے اپنے کھانا پکانے کے شوق کو پیشہ بنانے کا سوچا تھا اور جیسے کہ مجھے کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے گھر پر بہت سی چیزیں ٹرائی بھی کی ہیں چاہے وہ شوپ بنائے ہیں کیکس بنائے ہیں اور ایسے گھر کا بھی دیسی فوڈ بھی بنایا ہے اور جب میں نے اس بارے میں اپنے اپنے امی ابو سے اپنے خاندان والوں سے باتیں کی تو مطلب ان کا پہلا رد ان کا جو رد عمل تھا وہ بہت اچھا تھا انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور اس وجہ سے آج میں اچھی طرح سے اپنا بزنس چلا پا رہی ہوں